हम अहाँके बता दै छी कि जब कोइभी खिलाड़ी हमर यहाँ खेलय लए आबै छथिन हमरा आरके जे अहाँ आइ से पिछ्ला बार बाॅल अहाँके हम बतेली हन की खेल परीक्षण केन्द्र छै हमरा ओ दूर से मतलब अहाँके खेलाड़ी आबै छथिन आ जब खेलाड़ी आबै छथिन खेलै छथिन अगर अहाँके हम बता दै छी किछु रूलके पालन नहि करै छथिन तब हुनका पर हमर जे एम्पायर महोदय छथिन ओ बहुत तरीकाके प्रतिबन्ध हुनका उपर लगाबै छथिन प्रतिबन्ध लगबै छै मतलब अहाँके हम बता दै छी की वहाँ मैचमे से कुछ महीनाके लिए बैन्ड कल बैन्ड कल कल देल जाय छथिन हुनकर हटा दै छथिन हटाबै छथिन खेलै छथिन तऽ अगर कोइभी मानिके चलू अचारसंहिताके पालन अहाँ नहि करय छियै तब अहाँके बहुत तरीकाके ही ई भऽ गेल अहाँके दुष्परिणाम अचारसंहिता अहाँके एक समय होइ जे जब अहाँके क्षेत्रमे चुनाव होइ छै तऽ ओहिके चलते कोइ बर्चस्व अपना कायम नहि कर पाबै हइ किसीके उपर कोइ जबरदस्ती वोटिंग नहि करबा पाबै हइ कोइ मार मार नहि होना चाहिए अहाँके हम बता दै छी जहाँ तहाँ मारिपीट दंगा फसाद ओहि समयमे अहाँ सब देखे होबय तऽ होयहय तऽ बहुत ही तरीका के ही नेता जी सब छथिन से बहुत ही परकारके अथी गैरकानूनी अपराध करै छथिन हर जगह अहाँ बटबै पैसा बोटिंग करप्शन इसबके चलते हइ ने मतलब सरकारके द्वारा एगो शक्तिहीन नियम बनायल गेल समझलीयै जकर नाम देल गेलै हन अचारसंहिता अचारसंहिताके अन्दर अहाँके की होयत की सात दिनके समय होयत चुनाव से अहाँके हम जे बता दै छी चुनाव से सात दिनके पहिले के मोहलत होइ हइ अचारसंहिता लागै से पहिले अहाँ जे करबै प्रचार प्रसार इसब अहाँ करियौ लेकिन आ जखनीयेँ अचारसंहिता लागै छै तऽ अहाँके हम बता दै छी कि ओहिमे मतलब कोइ हिन्दी नेता कोइ भी कैंडिडेट या कोइ भी नेता जे एलेक्शन लड़ि रहल छथिन ओ अपना प्रचार प्रसार नहि करबेथिन कोइ भी मतलब अबैध रूप से बाहन नहि चला सकते हैं जिसके पास अहाँके हम बतादी जकरा पास लाइसेंसी बन्दूक रहै छै तऽ ओहि समयमे बहुत एहि सबसे की खतरा होइ छै ने इएह लए हम अहाँके बता दै छी की मतलब की अचारसंहिता लागि जाइ हइ एहिसे पालन अहाँ सब अगर नहि करै छियै अगर मानि कऽ चलू अहाँ हम्मे आर नहि करै छियै तऽ इसब सरकारके उपर एक तरह से हो गेल बदस काइम होना ई अहाँके नहि होयत ई सरकारके द्वारा अचारसंहिता लागै हइ तऽ अचारसंहिताके अहाँके पालन करऽ पड़तै दिशानिर्देश अहाँके हर जगह अहाँके मिलत जाहिमे अहाँ खेलके मैदानमे अहाँ चलि जाउ या फिर कोनो भी अहाँ क्षेत्रमे चलि जाउ वहाँ पर दिशा देल दिशानिर्देश देल रहै कि अहाँ मतलब ई काम करु अहाँके ही मतलब अइसे आप चलिए की क्या मतलब अहाँ एना चलू कि मतलब कोनो तकलीफमे अहाँ अहाँ ई दिशामे काम करु जे दिशामे अहाँके अमूल्य ही सम्पत्ति हइ एना हइ अहाँ ई सब बात अचारसंहिता पर लागु नै होइछै अचारसंहिता की होइछै मतलब अहाँके हम जे बता दय छी की ओ बहुत ही